ہم نے منگایا تھی اسمارٹ واچ آفیشیل شاؤمی کے شوروم سے اور کیا اسٹرینتھ تھی کیا بیٹری لائف تھی بہت بہترین پروڈکٹ ابھی بھی تین سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی وہ جیسا منگایا تھا وہ ویسا ہی چل رہا ہے لانگ لاسٹنگ بیٹری لانگ لاسٹنگ پرفارمینس بنا لیگ کے چلتی ہے بہت بہترین اور بہت اچھی کوالٹی ہے بلڈ کوالٹی جتنی بار بھی گری ہے وہ واٹر پروف ہے اور بہت بڑھیا اب تک کا سب سے بہترین پروڈکٹ ہمیں بہت بڑھیا لگا